में तुसे गी पंज इटरनेशनल सिटीज दे नांऽ सुनान्नी आं पैहली इंटरनेशनल सिटी दा नाम ऐ बाली ओह्दे बाद हागॅ काॅग ओहदे बाद बैंकाक ते चौथी सिटी दा नाम ऐ आकलेडं पंजमी सिटी दा नामं ऐ अब्बुदाबी